हा असां हिकु बार वियासीं दिल्ली में ॾाढो शोर शराबो आहे जीअं ॾाढी शयूं आहिनि त थोरो असां खे वैष्णो देवी वञिणो हो त असां थोरो शांतीअ सां घुमण लाइ ॿ टे ॾींहं सोचियो कि मोबाइल वोबाइल खां ॿाहिरां निकिरी थोरो ॿार खे बि घुमाइणु थिए त असां वियासीं वैष्णो देवी त हुते वियासीं त हुते त मोबाइल जा नैटवर्क न ईंदा आहिनि त मोबाइल जा नैटवर्क न ईंदा आहिनि त असांजा फ़ोन जीअं वियासीं त उहा बंदि थी वेंदा आहिनि जम्मू में असां वियासीं फ़ोन असां होटल में रखी छॾियासीं पोइ असां वियासीं मथे चढ़ाई करणु छो कि नैटवर्क वैटवर्क त न हुओ असां माता रानी जा दर्शन करणु वियासीं त असांखे ख़बर ई न हुई कि फ़ोन बि कहिड़ी शइ थींदी आहे फ़ोन त असांखे ख़बर ई न हो कि हुते वञी करे असां फ़ोन बिल्कुलु भुलिजी वेंदासीं असां यात्रा शुरू कई हेठा खां सुबुह जो त पंज छह कलाक लॻिया छो कि ॿार बि गॾु हो नंढो त असां धीरे धीरे चढ़ंदा चढ़ंदा चढ़ंदा विच में ॾाढा प्रेमी पिया मिलनि ॾाढा मज़ो आयो ॾाढो मतिलबु आनंदु आहियो कि असां मोबाइल नैटवर्क ईअं मोबाइल यूट्यूब इंस्टाग्राम असां लाइ ईअं कोई शइ आहे असांखे ईअं लॻनि पिया कि ॿाहिरि पहाड़ी दुनिया बि आहे असांखे अहिड़ो सुठो थो लॻे कि असां मथे वञी सिर्फ़ु मतिलबु माता रानीअ जा दर्शन थिया मथे वञी करे हेतिरो आनंदु आहियो हेड़ा सुठा दर्शन थिया कि असांखे ख़बर ई न हुई कि असां वटि ॿ या टे ॾींहं असां वटि फ़ोन बि आहे छो कि हुते त नैटवर्क ई न ईंदा आहिनि बिल्कुलु बंदि थी वियो फ़ोन त असां ॿ टे ॾींहं ईअं सुकून सां पिया घुमूं अहिड़ो आनंदु वरितो ॿार परिवार जे विच में असांखे अहिड़ो आनंदु पियो अचे कि बसि भॻवान जा दर्शन ऐं असां परिवार घुमूं पिया आड़े पाड़े में मंदर बि हुआ हुते वियासीं असां ॿ टे ॾींहुं जम्मू में रहियासीं त असांखे ॾाढो सुकून पियो मिले छो कि मोबाइल न हुअण सां असांखे ईअं लॻे पियो न असां हिते रहंदा आहियूं त मोबाइल हलाईंदा आहियूं त असांखे मथे में सूरु आहे वरी असांखे ॾाढी परेशानियूं आहिनि असां कॾहिं कंहिंजो वीडियोसि था ॾिसूं त हुन सां बि परेशानी ॿियनि जी परेशानी बि फ़ोननि ते ॿुधी करे हिक खां हिकु ॿुधी करे हिते ईअं परेशान थींदा रहंदा आहियूं त हुते फ़ोन लॻे न पियो त असां फ़ोन कंहिंखे कयूं असां परिवार हुआसीं गॾु त पहाड़नि में थधी थधी हवा थी अचे असां होलीअ टाइम ते वियासीं त माण्हुनि में मिली जुली अहिड़ो मज़ो पियो अचे अहिड़ो आनंद पियो अचे कि असां कॾहिं सोचे बि न सघिया अहिड़ो आनंद बि ईंदो आहे कॾहिं बिना मोबाइल जे बि ज़िंदगी आहे असांखे ॾाढो सुठो पियो लॻे अहिड़ा प्रेम सां माण्हू पिया मिलनि हुते छो कि फ़ोन कंहिं वटि बि न हो फ़ोन माता रानी जे मथे दरबार में अलाओ बि न आहे ऐं जम्मू वेंदे ई फ़ोन बंदि थी वेंदा आहिनि त माण्हू वटि कंहिं वटि बि फ़ोन न आहे पर माण्हू ईअं मिलनि पिया करनि पिया आड़े पाड़े मां दिल्ली जा बि चारि पंज माण्हू मिलिया त असांखे ॾाढो सुठो पियो लॻे कि यार मोबाइल जे बिना बि माण्हुनि जी दुनिया आहे कीअं न कि असां मोबाइल जे पुठियां ई पिया आहियूं टैक्नोलॉजी बि कहिड़ी शइ आहे त असांखे हू न खपे असांखे लॻे पियो पहाड़ आहे सिधा माण्हू आहिनि ऐं हुते जा माण्हू हेड़ा प्रेम सां पिया ॻाल्हाईनि चाहे ऑटो वारो हुजे चाहे रिक्शा वारो हुजे त सभु मिलनि पिया सभु जय माता दी जय माता दी करनि पिया हितां किथां आया आहियो छा पिया कयो मथे बि हू आहे चढ़ाई में ॿार बि नंढो माण्हू विचारा हैल्प बि पिया करनि असांखे ॾाढो सुठो पियो लॻे अहिड़ो आनंदित आयो कि असांजो अनुभव एतिरो सुठो रहियो कि असां मतिलबु असांजी यात्रा एतिरी सफली वई कि असां सोचे बि नथा सघूं असांखे एतिरो मज़ो आहियो